में अपने आप गी इंट्रटेन कि'यां रक्खनी होनी ऐं हून जिसलै में निक्की होआ करदी ही ते अस इ'यां कुड़ियें दा ग्रुप होआ करदा हा मतलब कि चार पंज कुड़ियां किट्ठियां र'वा करदियां हां मह्ल्ले दियां कुड़ियां किट्ठियां होआ करदियां हां ते अस केह् करदियां हां कि कुदै बी असें खेलना होए पढ़ना होए कुछ बी करना होए जिसलै अस पढ़दे हे अस निक्के निक्के होंदे हे अस घरे दा कम्म ऐनी करदे हे असें जिसलै पढ़ना होंदा हा ते अस कन्नै कन्नै गीत गांदे हे कोई बी गीत होई गे असें ओह् कन्नै कन्नै गाने उसलै टाईम साढ़े टाईम फोन होआ गै निं करदे हे अस गीत गांदे हे ते कन्नै कन्नै पढ़दे हे ते हून जि'यां साढ़े में अपनी दादियें दा मम्मियें दी गल्ल सनानी आं जिसलै इ'नें कनक लानी होंदी ही बाजरा कुछ बी लांदे हे ते इ'नें कोई बी गीत लाई लैना इ'नें जि'यां कोई आक्खै चुप्प होईयै कोई कम्म करना ओह् निं करदे इंटरटेंन होंदा हे ते पूरा इ'यां अपना माहौल बनाई लैंदियां हां एह् इ'नें कोई बी कम्म करना होंदा हा ते गाने लाई लैने गाने गाई लैने लाई नी लैने क्योंकि अदूं एह् ऐनी होंदे हे फोन ऐनी होंदे हे ते उसलै एह् आपूं गाई लैंदियां हां जिसलै बी में निक्की होंदी ही असें इ'यां कुड़ियें दे ग्रुप बनाइयै गाने गाई गाई लैने ते उसलै एह् आपूं गाई लैंदियां हां जिसलै बी में निक्की होंदी ही असें कुड़ियैं ग्रुप बनाइयै गाने गाई लैने फिर जो कोई कम्म करना कोई बी घरा दा करना होऐ हून जिसलै में कोई घरा दा कम्म करना होऐ फोन च गाने लाई लाई लैन्ने होन्नी ऐं फिर मिगी इ'यां कम्म बी जल्दी जल्दी होई जंदा ते टैंशन बी निं होंदी इ'यां बड़े इ'यां र्हाम कन्नै में कम्म करी लैन्नी होन्नी इ'यां मिगी इ'यां बड़ा मजा आंदा ऐ जिसलै कोई इ'यां कम्म करना होऐ ते कन्नै गाने लाई लैं फ्ही इ'यां में भजन लाई लैं गाने लाई लैं मजा आंदा ऐ कम्म करदे होई जिसलै में पढ़ना होंदा ऐ जिसलै में पढ़नी होन्नी ते मैं कम्में गी हेयर फोन लाइयै ते सुनी लैन्नी होन्नी आं ते मिगी तां बी बड़ा मजा आंदा ऐ ते फिर में मैथ दा जिसलै कड्डने होंदे सोआल ते में कन्नै कन्नैं कड्ढदे होने ते कन्नै कन्नै सुनने होने ते फिर मन इ'यां फ्रैश रौंह्दा मतलब कि इ'यां मन इ'यां बड़ा खुश रौंह्दा ऐ कि मतलब कि मन च इ'यां गुस्सा निं होंदा ऐ इ'यां बड़ा इ'यां मजा आंदा ऐ पढ़दै होई बी सुनना होऐ ते मजा गै आंदा ऐ फिर कोई इ'यां ग्राएं दे बिच्च जिसलै साढ़े ग्राएं च जिसलै घर फंक्शन होए ते साढ़े दादियें दे जमाने दे जिसलै घर डी जे निं होए करदे हे अजकल्ल ब्याह् होऐ ते डी जे लग्गी पौंदे गाने ओह्दै च चली पौंदे ऐं ते पैह्लें पैह्लें डी जे ग्राएं च ऐनी होए करदे हे ते जेह्ड़ी बुड्डियां होंदियां हां परानी परानी दादियां होंदियां हां जेह्ड़ियां केह् करदियां हां सोहाग गादियां हां घोड़ियां गांदियां हां अपना मनोरंजन आपूं करी लैंदियां हां ढोलकियां होंदियां हां उस टाईम ढोलकियां बज़ाई लैंदियां हां कोई बी इ'यां कुछ बी करदियां हां ते अपना मतलब कि इ'यां अपना अप्पूं गै बोलियै मनोरंजन होई जंदा हा उं'दा उ'नें जि'यां ब्याह् च जाना होए ते हून ते ब्याह् च डी जे डूजे लग्गे दे होंदे पैह्लें पैह्लें लोग घोड़ियां गांदे हे सोहाग गांदे हे ढोलकी बजाई लैंदे हे कीरतन मतलब ओह् करा करदे हे जिसलै इ'यां दादियां दूदियां जिसलै कोई कनक लांदे हे कोई कुछ बी लाना होए ते खेत्तरें च कुछ बी लान चली जान ते एह् गाने मतलब की सोहाग कोई बी इ'यां गाना गूना गाई लैंदियां हां अपने इ'यां डोगरी भाशा च हून में जिसलै निक्की होआ करदी ही में तोआनू सनाया कि'यां पढ़दी ही ते जिसलै कम्म करदी ही ते में इ'यां गाने गाई लैने जां कोई बी इ'यां भजन गाई लैना क्हानियां गाई लैनियां ते मेरा मन लग्गी जंदा हा हून में जिसलै बड्डी होई गेदी आं ते मेरे कोल फोन बी ऐ मिगी फोन बी लेई दित्ते दा ऐ हून जिसलै मैं पैह्लें पैह्लें मेरे कोल फोन नेईं होए करदा हा ते में आपूं गाई लैंदी ही जां कुसै कोला सुनी लैंदी ही हून मेरे कोल फोन बी ऐ नैट्ट बी ऐ सब कुश ऐ ते हुन में फोनै च लाई लैन्नी होनी ऐं जिसलै पढ़ना होंदा ते में फोनै च गाने लाइयै पढ़ी लैन्नी होन्नी कदै भांडे मांजने होदें घर दा कम्म करना होंदा सोतना होंदा फंडना होंदा कोई बी कम्म करना होंदा ते में फोनै च गाने लाइयै सुनी लैन्नी होन्नी ऐं बड़ा इ'यां मन बड़ा इयां मन बड़ा शैल होई जंदा मेरा जिसलै में कोई बी कम्म इ'यां करनी हो्नी मिगी बड़ी इ'यां खुशी मिलदी कि में बड़ा इ'यां कम्म मतलब कि बड़ी इ'यां खुशी होंदी जिसलै में फोन च गाने लाइयै कन्नै कन्नै कम्म करां कोई बी मम्मी नै कम्म बोले दा होए कुड़े तूं एह् करी ओड़ेआं सब्जी बनाई ओड़ेआं कोई बी इ'यां कम्म बोले दा होए इ'यां में गाने लाइयै सूनी लैन्नी होन्नी ते मिगी बड़ा मजा जेहा आंदा कि इ'यां हां भाई में कम्म कीता मिगी बड़ी खुशी होई हून जि'यां हून दे टैम च फोन ऐं फोनै बिच्च गाने लाई लैंदे अस लोग हून ते इ'यां सारे इ'यां सारें कोल फोन ऐ कुसै कोल फोन नेईं ऐ हुन सारें कोल फोन ऐ सारें कोल नैट ऐ सब कुछ ऐ सारें कोल अजकल्ल दे लोग लाई लैंदे गाने सुनी लैंदे ते होई जंदा उं'दा मनोंरंजन ठीक ऐ इंट्रटेनमैंट होई जंदा ते जिसलै अस सोचा करने आं जि'यां हून में पढ़नी होन्नी ते में गाने लाई लैन्नी होन्नी जिसलै अस निक्के होंदे रेह् जिसलै अस निक्के होंदे रेह् जां दादियें दूदियें दे जमाने च कुत्थै होंदे रेह् फोन उसलै ते फोन होंदे निं रेह् ते ओह् केह् करदियां हां केह् उ'नें जिसलै खेत्तरें च जाना किट्ठे होना कल्ले बी होना ते इ'यां कुछ कुछ बोलदे रौह्ना गांदे रौह्ना उं'दा मनोरंजन होई जंदा हा उ'नें कोई गीत गाई लैने अपनी डोगरी भाशा दे गाई लैने बत्थेरे इत्थै डोगरी भाशा दे गीत होंदे रेह् ऐं जि'यां बी डोगरी भाशा दे डोगरी भाशा च इन्ने सोह्ने सोह्ने गीत में सुने दे न हून मेरे जेह्ड़े बब्ब ऐ ओह्बी जिसलै शामीं घर आंदे न ते ओह् खेत्तरा दा शाममीं घर आंदे ऐं ते उं'दे कोल निक्का फोन ऐ बटनें आह्ला ओह् अपने फोनै च लांदे

एह् इक मिगी डोगरी संगीत बड़ा शैल लगदा ऐ मिगी इ'यां गाने निं आंदा इ'यां बड़ा बड़ा शैल गाना ओह् गांदे न गंजू गंजू पता निं कि'यां ऐ गाना मिगी लाइन बी निं आंदी ऐ गाने दी बड़ा शैल इ'यां गाना लांदे ते फिर जिसलै में इ'यां मेरे बाबा जिसलै लांदे न रेडूआ ते में उं'दे लाग्गै बैठियै सुननी होन्नी ऐं क्योंकि इ'यां डोगरी भाशा इन्नी शैल ऐ इन्नी शैल गलाई जांदी ऐ एह् इन्नी सोह्नी इन्ने शैल शैल उं'दे बिच्च संगीत ऐ ते इन्नी शैल जिसलै सुन्नी होन्नी इन्ना शैल लगदा सुनियै कि एह् साढ़ी डोगरी भाशा ऐ साढ़ी मात्तर भाशा ऐ बड़ा इ'यां शैल जेहा लगदा सानूं कि डोगरी भाशा दे संगीत सुनियै बड़ा इ'यां शैल जेहा लगदा हून जिसलै हून मेरे बाबे कोल फोन ऐ निक्का ते ओह् सुनी लैंदे ऐं पैह्लें जिसलै उं'दै कोल फोन नेईं होंदा हा ते ओह् आपूं गै गाई लैंदे हे ते आपूं गै संगीत बनाई लैंदे हे बुढियां दादियां होंदियां रेहियां पैह्लें जमाने दियां ओह् इ'यां गै करदियां रेहियां अपने गाने गाई लैने डोगरी भाशा दे ते बड़ा इ'यां मन शैल होई जंदा हा करदा हा इ'यां मन लग्गी जांदा हा कोई बी कम्म करदियां हां दादियां जिसलै लस्सी कड्डनी होंदी जिसलै कोई गौ चौह्नी होंदी ही जां कुछ बी करना होंदा हा उसलै ओह् आपूं गै गाने गांदियां हियां ते इ'यां सुनी लैंदियां हियां इ'यां बड़ा मन खुश होई जंदा हा हून दे टैम ते हून जेह्ड़ा टैम चला दा हून दै टैम ते साढ़ै कोल फोन होंदा ऐ अजकल्ल दियें दादियैं कोल बी फोन ऐं जेह्ड़ियां हून दियां दादियां ऐं उं'दै कोल बी फोन ऐ ओह् बी फोन च दिखदियां रौंह्दियां सुनदियां रौंह्दियां उं'दा बी मन लग्गी जांदा हून जिसलै में कुछ बी करना होंदा हून में पेपर दी त्यारी करनी होंदी तां कन्नै गाने लाई लैन्नी होन्नी में पढ़नी होन्नी मिगी बड़ा इ'यां शैल जेहा लगदा जिसलै अपने मूंहा दा गाने गाने होंदे ओह् ते बड़े शैल लगदे क्योंकि अपनी जेह्ड़ी बोल्ली होंदी ओह् किसे गी बी भैड़ी निं लगदी अपनी बोली सारें गी शैल लगदी ते सुनने कोला दा बैह्तर ऐ आपूं बोलो डोगरी च भाशा बौह्त इ'यां शैल लगदा ऐ